हांवें रांदलां म्हणटां तें पन्नास ते साठ लोकांक रांदलां तेंवूय बी भयणीच्या ट्वेंटी फर्स्ट बर्थडॅक तातूंत हांवें रांदिल्लें म्हणटा तें फ्राय्ड रायस जो वॅज आशिल्लो मागीर चिकन केल्लें मागीर नुस्तें फ्राय केल्लें तें म्हणटात तें सुंगटां मागीर सालाद कसटर्ड केल्लें आनी ब्रेड आशिल्लो आनी सॉफ्ट ड्रिंक्स एस युज्यूल आमकां जें लागता तें आनी बियरी बीन आशिल्ल्यो पण जें चिकन केल्लें पळय तें खूब व्हडल्या तोपान केल्लें शीत इल्लेशें कमी शीत आमी म्हणटात तें रांदुंकूच ना कित्याक फ्राय्ड रायस आशिल्लो सो शिताची गरजूच ना मागीर कस्टर्ड जें केल्लें पळय व्हरून एक्चयुली जें फ्रिझांत कस्टर्ड धवरिल्लें पळय तें पिड्ड्यार जालें जें भायर दवरिल्लें तें फ्रेश उरलें तशें कशें जालें तें आमकांय बीन खबर ना बट मागीर तें रांदून बीन जालें काय म्हणजे लोक बीन खावन जालें काय मागीर तें काडचें पडटा पळय ते खूब कश्ट आसता धुवपाक बीन आयदनां